کھیلوں میں کامیابی اور ناکامی دونوں ہوتی ہیں جیتنے والی ٹیم خوش ہو جاتی ہے اور جو ہارتی ہے وہ تھوڑی مایوس ہوجاتی ہے پر کھیل کو جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے کھیل میں ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہارنے والی ٹیم کو بھی جیتنے والی ٹیم کے برابر سمجھا جاتا ہے ہارنے والی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے کے لئے اور پریکٹس کرے اور جیتنے والی ٹیم کو پھر اور زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے جو ہار جاتا ہے اُس کو یہ نہیں سونا سوچنا چاہیے کہ میں ہار گیا اب تو بس یہی تھا آخری اِس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں بلکہ ہار سے سیکھنے کو مِلتا ہے کہ ہم ہماری جو کمیاں ہوئی ہیں اُس کیا کیا کمیاں پتہ لگتی ہیں ہمیں کہ ہم کس کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں کہ ہم جو ہم ہارے ہیں تو ہم ہارنے کی کیا وجہ رہی ہیں تو ہم اور زیادہ اچھے طریقے پریکٹس کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں آپس میں کہ ہماری کہاں کمیاں ہوئیں کس طرح سے ہمیں جیت کی طرف جانا چاہیے تو کا ناکامی سے ہاں بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ناکامی بھی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے